کھلے پانی میں تیراکی کے دوران محفوظ رہنے کے لیے درجہ ذیل طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں مکمل سوئمنگ گیئر ایک مکمل سوئمنگ گیئر پہننا تیراکی کے دوران حفاظت فراہم کرتا ہے محافظتی خودکار محافظتی خود کار کا استعمال کریں تا کہ اگر آپ غوطہ لیتے وقت کچھ غلطی ہو جائے تو آپ کو یہ بتا سکے دوسروں کے ساتھ تیراکی تیراکی کے وقت دوسرے لوگ کے ساتھ رہیں خصوصاً اگر آپ نئے علاقوں کو استکشاف کر رہے ہیں بچّوں کی حفاظت بچّوں کو صحیح سیکھائیں کہ کسی طرح کھولے پانی میں محفوظ طریقے سے تیراکی کیا جاتا ہے اپنے طاقت کا اندازہ لگائیں اپنی صحت اور قابلیت کے مطابق تیراکی کیا کریں زیادہ زور نہیں لگائیں تا کہ آپ کو تھکاوٹ نہ ہو اس کے علاوہ کچھ خطرات جیسے پھسلن والی چٹانیں ان سب جگہوں سے محفوظ رہیں ان سب جگہوں سے بچیں